काणकोण जिल्ल्यांतली कांय फामाद स्थळ चिन्नां वा इतिहासीक थळां खुबशीं आसात जशें की पाळोलें समुद्र किनारो कोला समुद्र किनारो गालजीबाग समुद्र किनारो मागीर तळपण समुद्र किनारो मागीर बटरफ्लाय समुद्र किनारो तशीच आमची फामाद देवळां म्हणटल्यार मल्लिकार्जुन देवूळ जें श्रीस्थळ आसा पुर्श परशुराम देवूळ पैंगीण आनी गोकर्ण पर्तकारी जिवोत्तम मठ मागीर हीं देवळां मागीर समुद्र किनारा हे तर सगळ्यां खातीर उकते आसतात हे तेमचे खातीर लोकांक प्रवेश मेळपाची कांयच प्रवेश मेळपा खातीर कांयच टिकीट किंवा पयशे दिवपाची गरज ना तशेंच तशेंच जी आमचें आनी फामाद म्हणल्यार खोतिगांव वन्यजीव अभ्यारण आसा मागीर काब दे राम फोर्ट किल्लो आसा काब दे रामाचो मागीर बाबणबुडो कुसकें शिवा हे वॉटरलफॉल आसात धबधबे आसात आनी लोक चड करून जे नेणटे भुरगे आसतात ते वॉटरफॉलाचेर वयतात आनी जे जाणटे लोक आसतात ते चडांत चड देवळांनी किंवा देवाचे कितें दीस आसा संकश्टी किंवा बाकीचे कितें जात्रा आसा जाल्यार ते देवळांनी वयतात